दा जों गामियाव जोंहा नामदानि नालाय बिराद जों गोजोननाय मोनो फिसा फिसौ रंजानाय मानाय आरो गायनाय फुनाय ओमफ्राय जिखुनु खामानि जों थाबायनाय मानाय लोगो दोगो जों बिराद टाउन एरियायाव थाबा एसे गरमाबो बारा जायो लोमजानाय साजानाय जायो दा जों बेबादि नामदानिआव जों बिराद फिसा फिसौ खांनाय जथन खालायनाय जों बिराद गेलेनाय मोजां मोनो आरो बिनि थाखायनो जों दाव फारौ अमा लायो आरो बेयावनो जों खस्थ' खालायो ओमफ्राय जिखुनु जों अमाबो लानायावबो खस्थ'जोंसो मानसि जाखानाय आरो खस्थ' नङाबानो मानसि जाखाया आरो नै बिजोंसो जों फिसा फिसौ फेदेरनाय जालाङो आमफ्राय आरो गायनाय फुनाय माय गायाबा बिसिबां मायरंआ दाम दा जों खस्थ' खालामनानै मायखौबो जों गायो बिनि थाखायनो जों सरकारनि सुब सबिथ' मोनखाया जोंनि देहा लानानै जों खस्थ' मावो हाल मावो खेथि मावो दा जों बे फिथायखौ जों मोनजायो दा बिनि थाखायनो जों एसे सुखि जायो आमफ्राय बे मैगं थायगं गायबाबो जों हाथायसालियाव जों फानहैयो गावबा गाव लानानै फिथायखौ खानानै जिखुनु मैगंखौ जों थाइसेबाबो थाइनैबाबो जों जगायो गावनि खस्थ'जों दा बि जों फिसाफोरखौ जथायो दा बिनि थाखायनो जों मैगंबो गायो ओमफ्राय आर बेगराबो बिराद दामथार बांद्रायबो जों गायनो हाया बेगर दामगोसाखाय जों एसे एसेल' गायनो हायो दा बिनि थाखायनो जों बेखौ बिराद जोथोन लायो जों फिथाय बिफां गायबा मानसिनि जोथोना लायाबा बे फिथाइयाबो जों मोनजाया दा मानसिनि जोथोनावसो जों फिथाइया मोनजायो बिनि थाखायनो जों बिराद खस्थ' खालायो आरो सानसे जों मावाबानो जों थाखा फैसानि खेथ्र'आवबो जोंनि आखायावबो फैसा फैया बिराद खस्थ'जोंसो जों मावनानै मोनजायो दा बिनि थाखायनो जों सानसेबो जों रेस्त लाया बिराद मावो जों ओमफ्राय दानि दिनावथ' बिराद सान्दुं गोसा थैफ्रामलायो सान्दुंआनो खाथियावनो थानो हाया ओरैबादि जों खस्थ' खालायो दा जोंखौ खस्थ' खालायनायनि हिसाबावनो नाना बाना बेमाराबो जालाङो एखनबा मुलि थरसेजोंनो जोङो फाहामो एखनबा मुलि मोनाबा देहाखौ उन्दुनानैबो जों बिदिनो लेले बेले खस्थ' खालायनानै जों खामानिखौ जों मावो